सहरसा जिलामे बहुत स्थित जगह छै जेकि वनगांवमे लक्ष्मीनाथ बाबा छथिन ओ बहुत सभकेँ मनोकामना पुर्ण करै छथिन तऽ हमहुँ सभ जाइ छी ओतऽ पुजा करै ला सभ गोटा आबिऔ पुजा करय ला सभकेँ मनोकमना पुर्ण करै छथिन बाबा तऽ तकर बाद छै कि सहरसा जिलामे तारास्थान छै महिषीमे तारामाइ छथिन सभकेँ मनोकामना पुर्ण करै छथिन तारामाइ सभगोटा ओतऽ जाइ छथिन पुजा करै ला हमहुँ सभ जाइ छी ओतऽ पूजा करै ला भगवती जे छथिन ने बहुत पैघ छथिन सभकेँ मनोकमना पुर्ण करै छथिन भगवती आओर जे छै सहरसा जिलामे बहुत धर्मस्थल छै जते सुर्य मन्दिर भेल सुर्य मन्दिरोमे बहुत बढ़िऑं मन्दिर छै पहिने तऽ नहि ओते बढ़िऑं रहै लेकिन आब बहुत बढ़िऑं मन्दिर छै तऽ तै दुआरे हमहुँ सभ गेलहुँ रहऽ तऽ देखलहुँ बहुत बढ़िऑं मन्दिर छै तऽ तै ओतौ पूजा केलहुँ ओतऽ जे छै से रविकऽ बहुत बढ़िऑंसँ पूजा होइ छै एहि दुआरे सुर्य भगवान छथिन ने तै दुआरे सुर्य मन्दिरमे लोक रविकऽ जाइ छै पूजा करय ला